आयज आमी पळयतात की गावांनीं आनी शारांनीं खूब दुयेंसां आयलाय कोरोना आयलो आनी अशें खूब पद्धतीची दुयेंसां येत रावतात आतां हीं दुयेंसां कित्याक येतात तर हीं दुयेंसां आमी आमचे सायडिचें सरभोंवतणी निवळ दवरपाक जाय आमी वेवस्थीत रावपाक जाय आनी अशें केल्यार हीं थोडीं दुयेंसां आमी थांबोवपाक शकतात आतांच पळोवयां मलेरिया डेंगू हें दुयेंसां खूब वाडत वतात कारण आमी आमचें बाजूत निवळ दवरनात घाणारडें दवरतात आनी अशें दवरल्या कारणान ऑब्वियसली थंय मच्छर जातलीं आनी मलेरिया डेंगू सारक्या रोग पसरतलो आनी हें करपा खातीर आमी अवॅरनॅस आमची हें दवरपाक जाय आमी लोकांक सांगपाक जाय की आमच्या घराच्या सायडी सरभोंवती निवळ दवरपाक जाय निवळ रावपाक जाय आनी अशेंच केल्यार आमी फुडाराक जीं दुयेंसां येतात तीं कमी करपाक शकतलीं दुयेंसां हीं कित्याक लागून येताय तर आमकां लागून येतात म्हणू आमी जेन्ना आमकां बरें करून सांबाळून दवरतलें आमचें परिसर निवळ दवरतलें तेन्नाच तें स्टॉप जावपाक शकतात